हॅलो आं खंय आसा प्रीय आरे तूं तूं ते आमची माय्न व्हरूंक जाय मायनिचो म्हाल म्हाल काडला तो व्हरपाक जाय आं दोन टर्न हा ते दोन टर्न हा ते तुका चार तरी पावटी मारच्यो पडटल्यो

हय दोन दोन चार कर न्ही दोन व्हेले पयलीं वतले बार्जीन मागीर परत आयलो दोन व्हेले दोन हे केले तुजे कितले जाता तितले सांग तुजे कितले पयशे जाता तितले सांग बील करया धारबांदोडा की मार्मगोवा पॉर्ट हां तुजे कितले ते पयलीं सांग मागीर आमी डिसिजन घेवन थरयता म्हणळ्यार टॉटल जाले वीस हजार हय आमी उलयता एकदां हें एकाव्णटण्टाक सांगता तुमचें बील रोखडें पास करूंक लायतां अं बेगीन यो आनी व्हर आं तांकां बेगीन धाडपाक जाय हय आतां तुजें जशें भाडें तुवें जशें भाडें मारलें ती वतली माथी आनी तूं यो पळय आं मातशी बेगीन यो आनी सॅफली ते सुशेगाद व्हरपाक जाय तें ना ना ना ना ना तांचे ती बार्ज आतांच बार्जेन लोड करूंक जाय ते